پچھلے ہفتہ میں ایک فلپ كارٹ ایک سیوٹر خریدا كیوں كہ ٹھنڈی كا زمانہ چل رہا تھا اور میرے پاس كوئی سیوٹر بھی نہیں تھا میرے دوست نے مجھے ایک لنک بھیجا اس لنک كے ذریعے سے میں اس سوٹر كو خریدا دیكھنے میں تو وہ سوٹر بہت اچھا لگا لگ رہا تھا لیكن جب وہ سوٹر میرے پاس آیا اور جب میں نے اس كو پہنا تھا مجھے اتنا برا لگا كہ مت پوچھیے وہ شیوٹر دیكھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی اس كا كپڑا اچھا تھا پہننے میں بھی مجھے برا لگا اس لیے میں نے اس سیوٹر كو نكال كر پھینک دیا كیوںكہ یہ سیوٹر مجھے بہت برا لگ رہا تھا